दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए कई सारी समितियाँ बनाई हुई है जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक समिति उनकी एक अलग से बनी हुई है जो उसपे ध्यान रखती है दिल्ली का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर ध्यान रखता है दिल्ली की राज्य ब्यूरोज है कई सारे जो इस पर ध्यान रखते है और लगातार उस दिशा मे काम करते होते है दिल्ली सरकार खुद इस मामले को लेकर के बहुत मुखर थी क्योंकि वो जब आए थे तब सरकार मे उससे पहले वो लोग की डिमांड कर रहे थे तो उन्होंने इस बात पर थोड़ा ध्यान रखा है लगातार इस पर काम वाम करते रहते है